आसामनि सोलोंथाय खान्थिया समाजनि सोलायनायनि गोनांथि दा बेफोरखौ जोबोत लासैयै एबा खम खमै मावगासिनो दङ मानोना जेरैबायदि सोलोंथाइ लानो मोन्नांगौ बेफोर बायदि सोलोंथाइ लानो हायाखै मानोना जेरै गंसे फरायसालियाव जेरैबादि खाबुखौ होनांगौ बेफोरखौ होयाखै जेरै गंसे फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोनाखै आरो नांगौबादि खाबु फोरखौ होनो हायाखै गोबां दाबिफोर होनायनि सायावबो आसामनि सोलोंथाय बिफाना जेबो केर खेरायाखै दा